शादी करते हुए दुल्हन को तमाम तरह के यह है जो तोहफ़े दिए जाते हैं जैसे कि दान दहेज लड़के को भी दिया जाता है और तभी कहीं जाकर अच्छी शादियाँ मिलती हैं अगर नहीं देते हैं हमारी लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है हम सोचते हैं कि चलिए अच्छे घर में हम अपने लड़की को अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा देते हैं तो अच्छे लड़के से शादी कर देंगे लेकिन यह कहाँ तक सम्भव है यह नामुमकिन है भले ही हम अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा देते हैं लेकिन उसकी शादी बिना दान दहेज के कहीं कभी कहीं नहीं हो सकती है कहीं कहीं हो भी जाती है बहुत लोग हैं जो कि शादी करते हुए दान दहेज नहीं ले रहे हैं ख़ैर अब यह सम्भव हुआ है अब यह सारी दिक्कतें खत्म हुई हैं फिर भी दहेज तो चल ही रहा है और लड़की को हर एक सुख सुविधा माँ बाप अपनी बच्चियों को देते हैं कि वह ससुराल में जाए तो उसको कोई भी सुई से लगाकर और धागा तक अपने लड़कियों को देते हैं साड़ी कपड़े गहने कि हमारी बच्ची को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो और तरह तरह की दिक्कतों का सामना न करने फिर भी उनको जाते हैं अगर माँ बाप यह भी सोचते हैं अगर हम दहेज नहीं देंगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और अच्छी शादी नहीं होगी हो सकता है कि हमारी लड़की को जला देंगे फूँक देंगे ऐसी भी तरह तरह की दिक्कतें आती हैं उन लोगों के साथ तो इस डर से भी न चाहते हुए माँ बाप अपनी लड़की को सुखी देखने के लिए तरह तरह के गहने तोहफ़े आदि उसको सुई से धागा से लगाकर और एड़ी से चोटी तक की हर चीज़ सुख सुविधाएँ देते हैं कि उसको दिक्कतें न हो और तमाम तरह की उसको दहेज देते रहते हैं कि उसकी दिक्कतें खत्म हो जाए हमारी लड़की सुखी रहे किसी तरह से उसको प्रताड़ना न सहनी पड़े और पैसे से लेकर रुपये से लेकर गहने से तोहफ़े सक सबकुछ माँ बाप अपनी लड़की को देते हैं कि हमारी बच्ची बच्ची को कोई भी दिक्कत न सहनी पड़े और दहेज के लिए उसके माँ बाप को उलाहना न सुननी पड़े कि तुम्हारी लड़की को यह ना आपने अपनी लड़की को यह नहीं दिया यह सामान गाड़ी नहीं दी सिकड़ी नहीं दी तो फिर औँठी नहीं दी तो दहेज में इतनी कमी कर दी इस तरह से माँ बाप अपनी लड़की को हमेशा सुखी देखने के लिए हर चीज़ देते हैं कोई भी दहेज में कमी नहीं करना चाहते हैं और सारी उनकी मनोकामनाएँ लड़केवालों की छोटी से छोटी चीजों की पूर्ति करते रहते हैं वह सोचते हैं अगर हम नहीं देते हैं अपनी लड़की को या दामाद को तो वह लोग जला डालेंगे फूँक डालेंगे हमारी लड़की को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो इसलिए सारा ढेर कुछ लोग तो खुशी खुशी अपनी लड़की इस तरह से भी कोई माँ बाप यह नहीं चाहता है कि हम यह न दें वह न दें हर चीज़ की सुख सुविधा देते रहते हैं और लड़की को अपनी कोई दिक्कत में नहीं देखना चाहते हैं